हमरा कि होइए जे गीत गबैत गबैत मोन थाकि हम किछु नहि गरम पानि पीबैत छी नहि किछु करैत छी हम चाह पीबैत छी आ भरि भरि गीत गाबैमे हम ओहिना भुखले पियासले रहैत छी चाह पीलहुँ आ हम कल्ला तर कनि शिखर धऽ लेलहुँ तखन जे मनपसन्द गीत कहलनि गाबय लेल से गीत हम गाबि देलहुँ आओर हम किछु नहि करैत छी हमर गीत पहिने लोक कहैत छलै कोन गायक छै कनि देखियै हम मचा दैत छलियै लेकिन आब नहि होइए हमरा ओ मोन पिड़ा गेलए कनि किछु लऽ कऽ तऽ आब ओतेक नहि गायल होइए हमर बड़का लड़का छलै ओ कमेमे गेल ताहि दिनसँ हमर डाँड़ टूटल अइ आब नहि गायल हमरा होइए नहि तऽ हम खूब तेहन गाबि दैत छलियै जे केओ छोड़ैत नहि छलैए जान खूब गबैत छलियै लेकिन ओहि दिनसँ ने हम किछु ने खे लैत छलहुँ हेँ ने खाइत छलहुँ हेँ ने पीबैत छलहुँ हेँ खाली कल्ला तर शिखर देलहुँ चाय जतेक दिअ सभ पी लेलहुँ लिअ भऽ गेल